चिकन शागोती खतखतें मणगणें सुंगटांचें हुमण बांगड्याचें हुमण वालीची भाजी कुड्डुकीची भाजी मुस्काची भाजी घोसाळ्याची भाजी चिकन चिली चिकन सुखा तिसऱ्यांचे सुखे कालवांचे सुखे ताल्ल्याचे सुखे गोठांचें सासां आंबाड्याची चटणी दाळ अळमी शागोती दुदीची भाजी मुग काटी मुगाची उसळ चण्याची उसळ चण्याचो रोस मुगाचो रोस मसुराचो रोस चवळीचो रोस छोले आकुराचो रोस आळूचे खतखते बांगडे फ्राय इसवण फ्राय कुल्ल्यांचें मसाला शीत बांगड्याचें उड्डमेथी बटाट्याची भाजी मेथीची भाजी पालकाची भाजी पालक पनीर पनीर मसाला सुक्या सुंगटाची कडी खऱ्या बांगड्याची किसमूर पापड गालम्याची किस्मूर आंब्याचें लोणचें बिमलांचें लोणचें आंबाड्याचें लोणचें भरलेल्या तोरांचें लोणचें पुलाव सुंगटांचो पुलाव रेशांत बांगडो शिणाण्यो फ्राय माणक्यांची चिली तांतयांची किस्मूर ताती फ्राय चिकन फ्राय